इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती वाचपाक म्हाका स्वताक आवडना कित्याक दोळ्यांत एक एक फावटी त्रास जाता जावं खूब वेळ वाचप म्हणटकीच मानेकय मातसो त्रास जाता देखून हातान धरून वाचप पुस्तक हे सदांच बरें आनी आमच्या रिकॉर्डाक जेन्ना आमकां त्या पुस्तकातलो संदर्भ खंय दिवपाचो दिवपाची वेळ येता अश्या वेळार पुस्तक रोखडेच हातांत घेवन तो संदर्भ दिवप सोपे पडटा इलेक्ट्रोनीक आवृत्ती म्हणटकीर एक तर ते सोदप खंय आसा तें मेळप हातूंत थोडोसो टायम वता ताच्या परस हातान हातीन पुस्तक धरुन वाचप हें सदांच म्हाका आवडटा आनी हांव तें पसंद करता